असां जे महाराष्ट्र में अॼु कल हेल्थ जे बारे में तमामु घणी सहूलत आहे हिते वॾियूं वॾियूं सुठियूं हॉस्पिटल आहिनि हुन में सुठा पढ़ीयल गढ़ीयल डॉक्टर आहिनि ऐं नए क़िस्म जी टेक्नोलॉजी आहे जंहिं में नयूं नयूं मशीनियूं बि अची वयूं आहिनि जिनि सां माण्हुनि खे तंदुरस्ती बि मिले थी ऐं जेकॾहिं काई बिमारी आहे त हुन जो सही इलाजु थी सघे थो डॉक्टरनि खे सुठियूं मशीनुनि सां पहिरियो त ख़बर थी पए त कहिड़ो रोॻु आहे जीअं त रोॻ जो निवारणु सुठे नमूने करे सघनि था ऐं माण्हू हिकु दम ठीक थी थो वञे कहिड़ी बि वॾी बिमारी हुजे हुन जो इलाज़ हाणे हिकु दम थी सघंदो आहे ऐं सुठे नमूने माण्हू ठीक थी पंहिंजे घरु वञी सघंदो आहे